हांवें तुमच्या फॉग कंपनींतल्यान ऑर्डर केल्लो पफ्यूम म्हाका काल मेळो रेटीच्या प्रमाणे ताचो वास खूब बोरो आसा म्हाका ताची क्वॉलेटी आवडली तशींच ताची क्वॉण्टिटी खूब आसा हांव फुडें सुद्धा तुमच्याच कंपनींतल्यान ऑर्डर करतलें